हैलो बस ठीक तुस सनाओ भइया साढ़े घर ब्याह् ऐ मेरे देरै दा मतलब जिन्ना बी कम्म मतलब जो बी डेकोरेशन करना तुसें ई करना आं पं'जी नवंबर ठीक ऐ आं अंजी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ करी ओड़गे ठीक ऐ ठीक